नमस्कार हांव प्रकाश फळदेसाय उलयतां हांवें तुमचे कडेन एक फ्रीज घेतिल्लो बजाज कंपनीचो पूण तो बोरोसो चलना प्रत्येक खेपे ताजो आवाज येता मदें मदें बंद पडटा भितर तुजे डिपा फ्रीज हें जाता कितें जाता आयस चड जाता आनी आनी एक प्रकारची कंप्लेन तयार जाताय मदें मदें गडगडजो आवाज येता तें आमकां मेंटेनंसा बद्दल कांयच म्हायीत ना तेन्ना तो बोरोच म्हाका त्रास करता